लेखन ही म्हजी कुशळटाय आतां पर्यंत हांवें सुमार पन्नाशेक तरी काणयो बरयल्या आसतल्यो तशेंच कांय कविता आनी कमीत कमी पन्नाशेक एकांकिका नाटकुली बरयल्लीं आसात आनी वेगळ्यावेगळ्या पातळींचेर म्हाका इनामाय फाविल्लीं आसा बरोवप लेखन करप हें म्हजें सामको घोस्ताचो विशय आनी तो हांव फुडें चालूच दवरतलों आनी हांव बरयत रावतलों म्हज्या ह्या लेखणेंतल्यान जर कोणाक मदत जाता कोणाक फायदो जाता जाल्यार तो हांव करत रावतलों आनी करत आसां हे लेखणेंतल्यान भुरग्यांक नवे नवे माचयेर वचून आपणाची कला सादर करपाक मेळटा रस्तो नाटक म्हणा सादें नाटक म्हणां विनोदी नाटक म्हणा सगळें तरेचे हाताळपाची कुशळटाय देवान म्हाका दिल्ली आसा आनी ती हांव आदीक आनी आदीक वाडयत आसां जशें जशें वर्सा वता तशी भितर प्रगलभता आनी खोलाय येत आसा